वैसे तो कई व्यवसायिक सफलताएँ अपनी कहानियों में शुमार हैं परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले कर स्टार्टअप करते हैं और अपने व्यवसाय को इतना विस्तार देते हैं कि एक अच्छा स्तर उनके लिए बन सकें इसी प्रकार से जैसे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना या विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना या रोजगार उन्मुखी चलने वाली कई योजनाएँ जो हैं इसमें शामिल हैं जिसमें मेक इन इंडिया या इस प्रकार की योजनाएँ जो है हमारे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो उस दायरे में आता है और समस्त योग्यताएँ पूरी करता है पूर्ण करता है वह अपना स्टार्टअप कर सकता है मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश सोया उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है और मध्य प्रदेश में कुल भारत का तिरालिस प्रतिशत भाग सोयाबीन के कुल बोये हुए क्षेत्रो में पाया जाता है सोया उत्पाद से रे सम्बंधित समस्त उद्योग यहाँ पर काफ़ी काफ़ी सफलतापूर्ण संचालित किए जा सकते हैं जैसे कि सोयाबीन ऑइल सोयाबीन खली इत्यादि से सम्बंधित स्टार्टअप यहाँ पर काफ़ी सफ़ल रहा है जैसे कि एक उदहारण मेरे मित्र का है जिन्होंने अपने कुल उपज का कुछ हिस्सा बचा करके उच्च गुणवत्ता वाली सोयाबीन को अपने अपने स्टार्टअप के लिए उपयोग किया और सफलतापूर्ण रूप से अपना एक लोकल ब्रांड बनाया उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अपना पंजीकरण करवाया और पंजीकरण कराने के बाद उनका आज़ टर्नओवर कम से कम पंद्रह लाख का है और इसी तरह से सभी लोग इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं जो भी कोई व्यक्ति इसकी योग्यताएँ रखता है वह इसके लिए प्रयास कर सकता है